मां बिजली विभाग सां इहा गुज़ारिश थी कयां की हिन महीने फरवरीअ जी मुंहिंजे घर जो बिल एतिरो वधीक अची वियो आहे कि मूंखे त विश्वास ई कोन थो थिए कि उहो मुंहिंजे घर जो बिल आहे औरि कंज़्यूमर आईडी मुंहिंजो अथव हिकु ॿुड़ी नव अठ पंज टे त कृपा करे मां बिजली विभाग सां इहा गुज़ारिश थी कयां की हिकु बार चैक करो कि छा इहो मुंहिंजे हीउ घर जो बिल आहे किथे कोई बिजली विभाग सां कोई ग़लती त न थी वई आहे या वरी थी सघंदो आ्हे कंहिं औरि जो बिल मुंहिंजे पास ग़लतीअ सां अची वियो आहे छोकी हर महीने मुंहिंजे घर जो जेको बिजली जो बिल ईंदो आहे उहो या त टे हज़ार चारि हज़ार पंज हज़ार ईंदो आहे पंज हज़ार खां मथे मुंहिंजे घर जो बिल कढी आहियो ई कोन्हे अॼ ताईं औरि जब कि फरवरी जे महीने में त न हीटर हलंदो आहे न गीजर हलंदो आहे न एसी हलंदी आहे औरि न ई कोई अहिड़ी शइ इस्तेमाल थींदी आहे घर में बिजलीअ जी जंहिंसां बिल एतिरो वधीक अचे औरि मुंहिंजे घर में एतिरा वधीक कमरा बि कोन आहिनि की जंहिंजो बिल एतिरो वधीक अची सघे थो पियो छड़ा ॿ कमरा हिकु रंधिणो और हिकु विरांडो आहे असां घर में रहण वारा चारि भाती त उन में एतिरो वधीक बिजलीअ जो बिल कीअं संभव आहे त कृपा तव्हां हिकु बार जांच करो औरि हिक ॿी बि गुजारिश थी कयां मां तव्हां सां की कृप्या जेका फाइनैंशियल ईयर दो हज़ार चौबीस और पचीस आहे उनिअ जी अप्रैल खां अञा ताईं जे हर महीने जी मतिलबु अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर औरि जनवरी जो चऊं सभिनि जो हिकिड़ो बार माखे बिल मोकिले छॾो और उन में हिकु बार कृप्या करे तव्हां बि चैक करो की आख़िर हिन सभिनि महीननि में एतिरो घटि बिल थो अचे औरि फरवरीअ जे महीने में एतिरो वधीक बिल कीअं अची सघे थो पियो हिकिड़े बार जांच पड़ताल थी वेंदी त सम्झ में अची वेंदो की कमी किथे कहिड़ी जॻह ते थी आहे किथे इहा बि शइ थी सघंदी आहे की कंहिं औरि जो कनैक्शन हिन में मिली वियो आहे कंहिं तार वग़ैरह जे जुड़ण सां ॿिए जो बिजलीअ जो बिल बि मुंहिंजी में अची थो वियो या थी सघंदो आहे कुझ बि वजह थी सघंदी आहे हिकिड़ो बार जांच थी वेंदी त उन में जेका बि विच में समस्या आहे उहा साम्हूं अची ई वेंदी त उन जो समाधान निकरी वेंदो त कृप्या करे ॾिसी वठो और जेका थी सघेव तव्हां सां संभावना उहो थोरो सो हुन में रिहायत बि ॾेई छॾिजो तव्हांजी ॾाढी ॾाढी महिरबानी लख लख महिरबानी तव्हांजी हिकिड़ो बार इन जी गुज़ारिश ते थोरो सो ध्यान ॾियो